आब सरकार जे चोरी चपाटीके आम बात भऽ गेलै की करतै जब खाना नहि मिलै छै तऽ चोरी चपाटी नहि करतै सरकार की करऽ सकतै आब तखनी तऽ मिलबो करै रहै आब सरकार देबे नहि करै छै किछो आ नितीश कुमार रहै नरेन्द्र मोदी रहै तऽ चोरी तऽ कम होय रहै आब तऽ चोरी दिन दुपहर हुए लागलै दिन दुपहर जेतै आब सब हँ एक अपनो नहि हेतै कि ककर बेटी पुतौह कऽ कतऽ की हेतै नहि हेतै कोइ गारंटी नहि रहै तखनी तऽ कनिटा सलियत रहै कि नहि की आबऽ सऽ घुरि कऽ आबै रहै या आब एहन ठोकै छै कि कतौ जाके ठोकि दै छै तुरन्त एकरती जे कोनो बात होइ छै तऽ गाड़िये से ठोकै छै आब तखनी तऽ ई जमाना नहि रहै कि अपना जा तकली नरेन्द्र मोदी रहलै आ की कहै छै नीतीश कुमार रहलै तऽ कहियो बहुत सहूलियत रहै आब तऽ साफ एकदम आम बात भऽ गेलै कि खुला आम सऽ एकदम की करि रहल छै की कऽ सकतै आब सरकारे नहि सबकिछु करतै जमा हेतै काबू करतै सरकारे करतै आओर के कऽ सकतै तखन आ तऽ रहै कि हँ नरेन्द्र मोदी करै रहै आब नहि कऽ सकतै तऽ हुनका सबके खिआ खिआ कऽ देलकै सबको एहन भेलै कि बैमान बनि कऽ जाकऽ देलकै लालूके एतना अथी करि कऽ हँ नरेन्द्र मोदी रहै खूब बढ़िआँ रहै तऽ सबके टका दै रहै दिया बारेके टका दै रहै तऽ पेंशनो दै रहै बच्चा सबके इसकुलमे सबकिछु ओ दै रहै जे खुशी सऽ जाय रहै पढ़ै लिखैके करै रहै हँ आब तऽ किछो नहि छै कि बच्चा सब पढ़य लए जेतै तऽ जे कनिटा ढरभा लड़की भेलै तऽ ओ लोक सोचै छै कि एतय घुरिके कि नहि अयतै कि एतना अथी भऽ गेलै कतना करैते आदमी बच्चा सबके साथमे रहतै कि नहि अपन ओ रोजीकर नहि करतै तखन खेतै कोन चीज बहुत दिक्कत बहुत दिक्कत बला बात छै